औ नोंथाङा हायुंसा बिफादा औ नोंथांनि बे नोंथांनि फिसाज्ला हायुंसाया बे मरनिं एसेमब्लियाव ओइ प्रेयार खालामबाय थानाय समावनो एसे मानसिया है गोग्लैनो नागिरदोंमोन आरो एसां गोग्लैजोबनो मोनासै गथ'आ ओमफ्राय एसे गोबाबाय थादो आरो गथ'आ ओमफ्राय उनाव दायो एसे जोङो दै होनानै एसे दै सै लोंहोनानै एसे बार सिबना होबाय थादो आरो दा नोंथाङा फैनो हायोबा

अ अ औ जों औ बिमाब्लाबो जागोन बिमाखौ फैनो होब्लाबो जागोन जोंबो एसे लांनोसै फारमासिआवब्लाबो लांनानै एसे ट्रिटमेन्टखो होनोसै औ

औ थिगानो दंमोन ओमफ्राय बे मरनिं एसेमब्लियाव एसे सान्दुंमोन नालाय एसे गरम मोनबाय नामा ओंखायनो एसे मानसिया सेनसलेस जानायबादि जादों आरो एसे जेबो नङा मोजां जागोन बियो मोजाङानो रायज्लायनायाथ' रायज्लायदो एसे दुरबल जादो आरो थारमाने मानसिया सान्दुंआव अ अ अ

औ अ अ

औ औ औ दे औ थाब फैनो होदो औ दे दे